ایسے صورت حال میں میں نے اس وقت صرف اپنے کام پہ توجہ دی اور اپنے موٹیو پر فوکس کرا کہ میرا کیا کام ہے اور مجھے کیا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے مجھے فرق نہیں پڑا کہ میرے ساتھ کام کرنے والا شخص کون ہے کون نہیں